جی نہیں میں نے کبھی یو ایف او نہیں دیکھا ایلینز اور دوسرے سیاروں کے بارے میں میرے بہت سارے خیالات ہیں جیسے ایلینز کی موجودگی میں بارے میں کوئی یقینی ثبوت نہیں ہیں لیکن کئی سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زندگی صرف زمین تک محدود نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ کائنات بہت بڑی ہے اور ہماری کہکشاں کے اندر ہی اربوں سیارے ہیں ان میں سے کچھ سیارے زمین سے بہت ملتے جلتے ہو سکتے ہیں لیکن ان میں زندگی کے وجود کے لیے ضروری تمام اجزا ہو سکتے ہیں ایلینس اور دوسرے سیاروں کے بارے میں مجھے جو کچھ معلومات ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں زندگی کے امکانات بہت زیادہ ہیں یہ بھی واضح ہے کہ زندگی کے وجود کے لیے بہت سے عوامل ضروری ہیں اور ہم انہیں جانتے کہ یہ عوامل ہماری کہکشاں میں دیگر سیاروں پر کہاں پائے جاتے ہیں